क्या मेरी लखनऊ टंडन साहब से बात हो रही है सर हमें एक लैपटॉप बाय करना था तो आप हमें कुछ बता सकते है लैपटॉप के बारे में गेमिंग लैपटॉप चहिए और सर उसमें आई टी वर्क भी हो सके सर जैसे कि प्रोजेक्ट बनाना हो या कोडिंग वोडिंग हाईलेवल की थोड़ी कोडिंग हो और मान लीजिए थोड़ा बहुत गेमिंग वेमिंग भी का इंटरेस्ट रखते है तो उस के लिए भी लैपटॉप चहिए

हाँ सर वो तो सीखेंगे ही हम तो आप बताइए तो सर सर सर मेरा रेंज साठ हज़ार है तो आप साठ हज़ार के अंदर अच्छा एक लैपटॉप बताइए जिन जिनमें हम जो बताए है वो फीचर हमें प्रोवाइड हो सके सर हम एच पी का नहीं मतलब हमें और दूसरी कम्पनी का चाहिए जैसे की हम तीन चार कम्पनी का नाम बताते है आपको आसुस हो गया डैल हो गई लेनोवो आईपैड हो गया ये सब सारी कम्पनियाँ आप लैपटॉप बताए हमें ओके सर सर हम स्पेशल ऑर्डर पर मँगवा लेंगे सर आपको समय कितना लगेगा मतलब अपने स्टोर रूम में वो लाने के लिए सर हमें जैसे की केस नहीं लेना है हमें ई एम आई पे लैपटॉप लेना हो तो वो हो सकता है सर आसुस की कम्पनी के लैपटॉप पे आसुस की कम्पनी में मिल जाएगा सर सर हमें आप आसुस कम्पनी की ई एम आई बात दीजिए की उसका क्या पेमेंट होगा मंथली ई एम आई पे सर मेरा तो बजट साठ ही हज़ार है अगर आप थोड़ा डिस्काउंट वीस्काउंट लगा के ई एम आई पर दे सके तो बताइए सर ओके सर मेरे पास है बजाज का कार्ड आप आप हमें लगा के बता दीजिये और ये भी बता दीजिये की हमें कौन कौन से डॉक्युमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे आपके ऑर्डर के लिए ठीक है सर अगर आप हमें कोई एक दिन बता दीजिए तो मैं उस दिन आप के स्टोर रूम पर आके लैपटॉप की बुकिंग करवा ले सर ओके सर हम ठीक है सर हम आपके कल सुबह दस बजे स्टोर रूम पे आते हैं